तनाव में रहने के रहने पर खेल का बहुत महत्वपूर्ण होता है खेलने से तनाव मुक्त होते हैं बच्चों के साथ क्रिकेट खेलो वॉलीवाल खेलो कबड्डी खेलो वगैरह वगैरह कितने खेलें हैं वो सब खेलो उससे तनाव मुक्त होता है आदमी स्वस्थ हो जाता है उसका दिनचर्या अच्छा रहता है बढ़िया दिन बीतता है माइंड में में डिप्रेशन नहीं रहता है अच्छे प्रकार से जीवनशैली चलता है खेल एक प्रकार के जैसे हमारे जीवन में बहुत अच्छे हैं प्रभाव डालता है हमारे शरीर को काफ़ी खेलने से काफ़ी आराम भी रहता है बच्चे भी काफ़ी आराम महसूस करते हैं खेलने से हमारे जीवन में काफ़ी काफ़ी सुधार भी होता है अच्छा स्वास्थ्य रहता है श्वास भी अच्छा चलता है शरीर मजबूत होते हैं हड्डियां का भी अच्छा मजबूती होता है और दिनचर्या भी बढ़िया चलता है छोटे छोटे बच्चे को बॉल खिलाना चाहिए इससे बच्चे अच्छा रेस भी कर लेते हैं अच्छा खेलते भी हैं अच्छा पकड़म पकड़ाई पकड़ते भी हैं उन बच्चों को भी खेल में हमेशा रुचि रखना चाहिए बच्चे हमेशा पढ़ाई पर नहीं फोकस करना चहिए बच्चों को भी खेल में ज़्यादा रुचि देखना चाहिए उससे तनाव मुक्त होते हैं बच्चे तनाव मुक्त रहेंगे तो उनके शरीर स्वास्थ्य एक बिल्कुल सही ढंग से चलेगा तनाव मुक्त नहीं रहना चाहिए आदमी को तनाव मुक्त में खेल का एक ऐसा प्रभाव है जो अच्छा रहता है शरीर के लिए भी स्वास्थ्य लिए सबसे बढ़िया खेल है खेल से आदमी माइंड का डिप्रेशन तनाव तमाम प्रकार की बीमारियाँ अपने आप दूर हो जाती है खेलने से